रिवाज़ की पहचान समुदाय बहुत सा सामूहिक विवाह भारत मिलान की किया रीति रिवाज़ में जैसे कि बिरहा बिरहा में जो है यादव जी लोग बहुत काफ़ी गाते हैं गाने जो हैं बहुत किसिम किसिम के हैं उसमें जो है जो है एक लाइन सुना रहे हैं चैता में आपको एही ठइयाँ झुलनी हेरा गइनी रामा कहाँ कहाँ ढूँढू एही ठइयाँ झुल कोठवा में ढूँढ़ली अटरिया में ढूँढ़ली ढूँढ़ली सइयाँ के सेजरिया हो रामा यही सब गाना बजाना होता है और जो है विवाह जो है पुराने ज़माने से सामूहिक विवाह जो है अब नए रिवाज़ से हो रहा है दस बीस लोग को बिरादरी में जुटाकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका यह सामूहिक जैसे विधायक लोग हैं या सांसद लोग हैं दोनों आदमी मिलकर दस दस बीस बीस ठो साल में कहीं न कहीं चन्दौली ज़िला में हो जा रहा है विवाह मन्दिर पर हाँ पैसा रुपया देकर भी कर रहे हैं और उसके बाद जो है सबको सम्पन्न कर कर भेज देते हैं गाँव पर अपने अपने घर सब चले जाते हैं और चले जाने के बाद जो है सामाजिक प्रथाओं को सँस्कृति में कर रहे हैं कि यह विवाह जो है सम्पन्न हुआ और जो है इच्छा इच्छा अनुसार जो है सबका हो रहा है और उसके बाद जो है प्रथाओं को सामूहिक प्रथाओं को सब रखते हुए और सम विवाह भारत विराम देते हैं और उनकी या जो है उन क्रियाओं से सम्पन्न होता है जो है विवाह में प्रथाएँ रिवाज़ ज़िले की पहचान यही कुल है और ज़िले में जो है कार्यक्रम हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है समाज को दिखाने के लिए और समाज जो है अच्छा अच्छा कहता है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे होते हैं इसीलिए जो है कुछ जो है प्रथाओं को चला रहे हैं सब और यही बात है सब बात जो है